अगर इंसान कोई भी खेल खेलता है तो उसके उससे जो मेरा तनाव है वो दूर हो जाता है मेरा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है जैसे अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इसको हम नहीं ध्यान देंगे अपना पूरा पूरा जाे हमारा प्रेसर रहेगा सब किर्केट पे देंगे बॉलिंग कैसी जा रही है फिल्डिंग कैसी जा रही है बैटिंग कैसी जा रही है कौन कितना रन बनाया कौन क्या क्या कर रहा है क्रिफिट कौन कैसा फिल्डिंग कर रहा है कौन कैसे बॉलिंग कर रहा है कौन कैसे बैटिंग कर रहा है इस में ही अपना पूरा पूरा ध्यान देंगे किरकेट में जो भी जो भी खेल खेलेंगे उस में ना हम अपना पूरापूरा उससे क्या होता है जो मेरा तनाव होगा उससे हम को बहुत राहत मिलती है